नमस्ते और आप देखने नहीं आई

अरे सिर दर्द हो रहा है पैर दर्द कर कर रहे हैं हाथ पैर सारा शरीर दर्द हो रहा है

आयरन को गोली तो नहीं खा आयरन की आयरन की गोली तो नहीं खाई हैं अभी हम्म हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ रखते हैं खाने पीने का ज़्यादा ध्यान लेकिन अब काम ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा दिक़्क़त हो जाती है खाने पीने में

हाँ मच्छरदानी मच्छरदानी तो लगाकर रहते हैं हाँ सबके मच्छरदानी तो लगाकर रखते हैं

हाँ हाँ बुख़ार तो बहुत चल रहा है तेज़ी से इसीलिए तो मच्छरदानी और सब लगाकर रखते हैं लेकिन अब क्या करें हाँ हाँ साफ सफाई का भी ध्यान देते हैं अब ज़्यादातर खाने पीने का ध्यान दें हाँ हाँ हम हाँ मूली का साग जानते मूली साग है जैसे हाँ हाँ जैसे वह वह हाँ वह हाँ वह नारी आती है वह हाँ नारी का साग वह भी चल सकता है हाँ हाँ हाँ हाँ हरी सब्ज़ियों का ज़्यादा धेन ध्यान देना चाहिए और क्या हाँ नमस हाँ

हाँ हाँ सब गोलियाँ तो लेते रहते हैं जब डाक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं तो जैसे पारसीटामोल है डोलो है ये सब लेते रहते हैं तो काम चलता रहता है हाँ हाँ हाँ कमज़ोरी कमज़ोरी तो बहुत आती है पर इस बुख़ार में पैर बहुत दर्द करते हैं

हाँ देखो अब आपके यहाँ आएंगे तो आप बताएंगे वह करेंगे हाँ हाँ हाँ हाँ जब आपको दिखाएंगे तब आप बताएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है

हाँ तो सब चलता रहेगा हाँ हाँ ठीक नमस्ते